हलो नमस्कार जी भैया नमस्कार वह कब से वह रहेगा आपका सुबह साढ़े आठ से साढ़े दस तक

एक एक सुबह है और एक शाम में

चार्ज है पाँच सौ रुपये मंथ

यह बेली डान्स हिप हॉप और अदर अदर हैं जैसे आप कल आओ तो मैं बताऊँ

इसके लिए दो टीचर हैं

दस परसेन्ट लॉस हो जाएगा अगर आप रेगुलर रहे तो

साढ़े आठ यह होशंगाबाद में नब्दापुरम

यह है ना अपना मीनाक्षी के पास

यह है सेकन्ड फ्लोर

हाँ यही है हाँ हाँ ठीक है